हलो स्विगी मां अॼु हिनमें तिवारी रेस्टोरेंट ऑडर कयो हुयो त उननि जी तरफां मां ॾाढी सुठे सां डिलेवरी कई हुई माल बि ॾाढो सुठो आयो ताज़ो आयो ऐं मां ॾाढी ख़ुशी थी तव्हांजी तरफां हे डिलिवरी समय सां मिली माल बि सुठो मिलियो ऐं हीअ शइ असां खे ॾाढी पसंदि आई